में तुसें गी सनान्नी आं कि डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी ऐ एह् बाकी लैंग्वेज उप्पर कि'यां असर पांदी ऐ ते में तुसें गी अपनी ऐग्जैंपल दिन्नी आं ते में जेह्ड़ी ऐं में लाटी ग्रांऽ दी कुड़ी आं ते में उद्धर गै पढ़ी आं ग्रांऽ बिच पढ़ी दी आं ते मेरे कन्नै केह् होएआ हा कि मतलब साढ़े घर बी डोगरी बोलदे हे ते साढ़े स्कूल बी अस साढ़े कन्नै डोगरी च गल्ल करदे हे हिंदी बिच उद्धर कोई बी गल्ल नेईं हा करदा ते अस सिर्फ डोगरी बिच गल्ल करदे हे ते मिगी मतलब में जदूं तगर ग्रांऽ बिच ही तां ठीक हा कि हां कोई मेरे कन्नै हिंदी बिच गल्ल नेईं हा करदा में सिर्फ डोगरी बिच गल्ल करदी हा लेकिन उद्धर दा में जदूं में शैह्र तक्कर आई इद्धर मिगी हिंदी सिक्खना बहुत जैदा दिक्कत होई ही हिंदी सिक्खने गल्ला क्योंकि वैसे ते में हिंदी सिक्खी लैती क्योंकि इद्धर दे सारे लोक जेह्ड़े न हिंदी गै बोलदे न और हिंदी लैंग्वेज जेह्ड़ी ऐ ओह् सारें गी बच्चे बच्चे गी आंदी ते में हिंदी ते सिक्खी लैती लेकिन मिगी इंग्लिश सिक्खने गल्ला बहुत जैदा डिफिकल्टी होई अजें बी मिगी जेह्ड़ी हिंदी ऐ ओह् परफैक्ट नेईं औंदी ऐ इत्तै गल्ला एह् जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज ऐ एह् असर पांदी बाकी लैंग्वेज उप्पर क्योंकि बच्चे बी बचपन कोला डोगरी गै तुस नुहाड़े कन्नै बोल्ला ने होर इ'यै सिखा ने ते फ्ही बच्चा दूई लैंग्वेज जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं सिक्खी पांदा ते एह् जेह्ड़े न इं'या इस कारण डोगरी जेह्ड़ी ऐ बाकी लैंग्वेज पर असर पांदी